आमच्या गांवांत बायलो एकठांय येतात आनी मसालो तयार करतात हें फक्त एक काम न्हय तर पुराय सामाजीक कार्यक्रम आसा हांगा सगळ्यो शेजारच्यो बायलो एकठांय येतात आंगणान बसतात थोडी बांकार बसतात थोडीं झाडां खाली झाडां सकयल बसतात खुबश्यो खोबऱ्यो करतात आनी त्या खोबऱ्यो करता करता कामय बी करतात हें वांटप करपा खातीर ती रगडो हे एक साधन वापरतात मागीर मसाला वांटपा खातीर आवणणी म्हणून एक साधन वापरतात हेची प्रक्रिया मिर्ची आनी पयली वतान सुकयतात मागीर ती कोथमीर हळड जिरें अशे खुबशें सामान एक करून दळटात बायलो पळोवपाक वाळटाच कारण तें काम जड आसता ओके मागीर सगळे सांगण्या आनी मागी गो गप्पा गोश्टी चालू जातात खोबऱ्यो चालू जातात वाडटा वाडटा बायलो गीत गायतात ओवियो म्हणटात मांडो देखीत खेळटात तयार जाल्लो मसालो घरान घेवन वतात व ताजो लोणचे करपाचेर लोणच्याक बी वापरतात ह्याच वेळाक बायलाक एकमेकाचे एकमेका खातीर हांसपाचेर खबरो सांगपाचेर मजा येता ह्या कामान म्हळ्यार बायलो एकत्रेतात एकमेकाक मदत करतात